सरकारी योजना जीअं ई संजीवनी प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आम जनता खे ॾाढी सहुलियतियूं ॾिनियूं आहिनि जो नंढे लेविल ते बिलो पावटी लाइन जो कैटेगिरी में माण्हू अचनि था हुननि जे लाइ तमामु सुठो फ़ाइदो ॾियणु वारा योजनाऊं साबितु थी रहिया आहिनि हुननि खे सहुलतियूं मिलनि थियूं ऐं पंहिंजे स्वास्थ्य खे बहितरु करण जो राह मिले थो उहो हालाकी अञा हस्पताल अस्पताल सरकारी अस्पताल खे अञा डेवलप करणु ज़रूरी आ्हे छाकाणि त होॾे अञा सर्विसिस चङियूं उपलब्ध न न आहिनि हुनमें हिकु साफ़ सफ़ाई जो हिकु वॾो मुद्दो आहे जंहिंखे सरकार खे ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे हिकु इहो घणो वॾो फ़र्कु आहे त सर्विसिस ऐं साफ़ सफ़ाई जेको सरकारी अस्पताल ऐं प्राइवेट सेंटरनि में फ़र्कु आहे हिनजे अलावा ॿियो डॉक्टर्स जी अवेलेबिलिटी जो डॉक्टर डॉक्टर मौजूदु हूंदा आहिनि नंढे सरकारी अस्पतालुनि में हुननि में तइदाद हुननि जी घटि ती थे छाकाणि त उहो थोरो टेस्ट खों थोरो विछड़ियल थी थो वञे जय झूलेलाल